मैंने फ़्लिपकार्ट से एक डाइनिंग टेबिल बुक किया था बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उसमें लकड़ियाँ भी अच्छी लगी है मज़बूत भी है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है